महरगिरि महर गोनां महर मुस्रि माबायदि महर गोसा सिख्लाया माबायदि जानांगौ महर गोसा सेंग्राया माबायदि माजों समायो माबायदि बेनो जाबाय महर गिरिया मोनसे गावनि रोंगौथि थानाय जानांगौ महरजों लोगोसे मोजां आखु जानांगोन आरो नोंजों समायनाय गाननाय जोमनाय मा ड्रेसा गानोब्ला महर गोसा जानो हागोन जेनोबा आं बैनिसाय साबसिन महर सिख्ला जानो थाखाय नों रोंगोथि थानांगोन नोंनियाव गियान थानांगोन आखल आखु गासिबो मोजां जानांगोन होमब्लाना नोंनि महर मुस्रियाबो हाबावनाय नङा नोंनि महर गोसा महरखौ बेखायनो होनदों आङो महर गोसा सिख्लाया ओरैबायदि खानाय मेगन बेरस्रांस्रां खानाइ रुंबांबां आरो आदै मद'द' ओरैबायदि महर मोखां बेरस्रां बेरस्रां सा सा बेखायनो आङो महर गोसा सिख्लाखौ बुंदों गोजा गानोब्लानो समायनाय गोजा ड्रेस आरो गोमो ड्रेस गोथां ड्रेस गानब्लानो महर गोसा सिख्लाया समायो आरो महर सिख्ला जानोब्ला महरगिरिया ओरैबायदि जेनोबा आखु आखल गियान गासिखौबो फरायनाय राव फाव गासिबो जुदि मोजां आखुनि दिन्थिनो हायोब्ला नोंनि सिनेलनि सासे महरगिरि जानो हागोन आरो दानि जुगाव महर गैयाब्लाबो ओरैबायदि मेकापजों गावनि महर मुस्रिखौ बुहुमाव समायना महर दिन्थिनो हायो गावनि गुबुंले महरखौ मेकापजोंनो सायाव दिन्थिनो हायो ओरैबायदि महर गोसा सिख्ला होननानै सानना लानो हायो ओरैबायदि टेलेन्टेड जानांगौ महरगिरि सासे सिख्ला जानोब्लाबो महरगिरि सासे सेंग्रा जानोब्लाबो गाननाय जोमनायजोंल' दिन्थिनो हाया गावनियावबो बुंनाय राव आखु गियान थानांगोन महर मुस्रिफोराबो समायना जानांगोन रायज्लायनायाबो समायना जानांगोन ओरैबायदि गियानि जानांगोन अनसुला अनसुलि जानांगोन बिमा बिफा गासैखौबो बयखौबो गामिनि संसाराव मा मानसि दोङो बिसोरजों मिलायनानै थानो हानांगोन गावनि महरखौल' लानानै जुदि संसाराव गावखौ महर गोसा होननानै दिन्थिब्ला जानाय नङा गियान आखुआबो गासिबो जाजोबनांगौ महर मुस्रिजों लोगोसे गावनि गियानखौ लांफानांगोन बेयाव गियानजों लोगोसे मा मा दं जाहा संनाय खावनाय दङ न'खरनि खामानि मावनाय दांनाय गासैखौबो जिब जुनार मा दं बेखौ नायजोब नांगौ आरो बिमा बिफाया माबायदि सोलिदों बेखौबो नोङो लांफानांगोन आरो गामि समाजाव मा मावदों बेखौबो लांफाजोबनांगोन गावजों लोगोसे जोबथा महरसिम बे आखुखौ लांफा नांगोन आरो नों जेरावखि थाङा मानो नोंनि महरजोंनो लोगोसे बे आखुखौबो नों दिन्थिना फैनो हागोन नोंहा मा रोंखो दिनै न'निफ्राय फैनानै संनो खुरनो रोंगोनना रोङा समाजाव मिलायनो रोंगोना रोङा मानसिजों रायज्लायनो रोंगोनना रोङा संनाय खुरनायखौबो माबायदि संनांगौ आरो गावनि गियानजों गावनि आखुजोंनो गावनि महर मुस्रिखौ दानो हायो आखल गियानखौ मानि महरखौ इसोरा सोरजिना हरो दाब्ले दुब्ले गनथं गैयाब्लाबो माबा मोनसे दाना हरदोंब्लाबो नोंनि आखल गियानजोंनो नों गावखौ समायना महराव दोननो हायो नोंहा जुदि महर मुस्रि जोंल' सानबाय थाब्ला जाया नोंहा जुदि रोंगौथि दोङोब्ला माबा मोनसे टेलेन्टेड देखायनानै होनो गोसो दोङोब्ला नों बे रोंगोथिखौ देखाइनांगोन होमब्लाना नोंनि महर मुस्रिया फैगोन गानब्लाल' जोमब्लाल' समायना जानाय नङा बेखायनो महर मुस्रिखौ ओरैबायदि समायनायाव दोननो हायो माने गावखौ बेजों रायज्लायब्ला बे आंखौ माबायदि मोजां मोनखो ना आङो जोहोलिथार जाबाय नामा दुगिथार जाबाय नामा बयजोंबो नायनो बाजाबाय बे आखुआ जाबाय नोंनियाव फैयो नोंनो मिलायनो रोङा रायज्लायनो रोङा साननो रोङा गावनि महरखौल' आइब्रु सिन' पाउडार फुननानै देखाइबाय थाब्ला बियो नोंनि महरगिरि नङा बेखायनो महरजों लोगोसे आंहा फरायनांगौ दोङो रोंगोथिया दोङो सोलोंनांगौ बुहुद गियानदों लानांगोन होमब्लासो नोंनि महर मुस्रिया बेरखांगोन जेरै जोंनि फावखुंग्रि फावखुंगोरा फरायनायजों गावनि टेलेन्टटेड सोरबा मोसानो गोरों सोरबा दामनो देनो गोरों सोरबा एक्टिं गोरों माने बिफोरावनो महरगिरिया बै फरायनायजों लोगोसे ओंखारलाङा होमब्लाना नोंहा जुदि जेबो रोंगोथि गैयाब्ला नों महरल' लाब्ला नोंहा जेरावबो उदायै जागोन बेखायनो महर गोसा जानोब्ला गासैनि खामानिखौ नोङो सोलोंलांनांगोन आखु गियान गासिबो थाफानांगोन महरजों लोगोसे बियो थांफागोन होमब्लासो नोङो संसाराव सिनाखि महर गोसा सिख्ला होननानै नोंखौ सानना लानो हागोन बेखायनो बयबो महरखौ लानानै दुगि जाब्लाबो जाया बेखायनो महर गोसा सिख्ला होननानै बयबो अनो रावबो जेबो होना बेहाय जुदि आखु गैयाब्ला महर गोसा जानानै बोरै सोलिनो एखायनो आङो महरजों लोगोसे महरगिरिजों लोगोसे गासै आखुखौबो लांफानांगौ होननानै आं बेखौनो सानो